मैथिल लोकनि अपन भाषाक प्रयोग सांस्कृतिक परम्परा उत्सवके लेल करैत छथिन अपन अपन अलग अलग उत्सव मतलब कि सभ मिलि जुलि कऽ करैत छथिन सभके सहयोग एक दूसराके सहयोग करैत छथिन सभ बड्ड नीकसँ मैथिली ई जनक जीके धाम छनि एतय सभचीज मैथिलीमे सभ बहुत बढ़िआँसँ मिलि जुलि कऽ रहैत छथिन मिलि जुलि कऽ सभ करैत छथिन उत्सवसभ जे होइए ताहि सभमे एक दूसराके सहयोग करैत छथिन बहुत नीकसँ मनाबैत छथिन धूमधामसँ अगर कोनो त्यौहार भऽ रहल अइ तऽ सभ एक दूसराके सहयोग कऽ कऽ धूमधामसँ मनाबैत छथिन